मां नेहरु नगर मां थी ॻाल्हायां ऐं तव्हांजो सिंधी रेस सिंधी रेस्टोरेंट आहे न इहो ऐं तव्हां मां तव्हांखे ऑडर लिखायो पर तव्हांजो ऑडर गलति आहियो आहे मां वटि और तव्हां प्लीज या त ऑडर ग गलति ऑडर वापसि कयो या असांखे ॿियो ऑडर मोकिलियो असांजो ऑडर हुओ शाही पनीर माखणी दाल सलाद वग़ैरह ऐं तव्हां उते उल्टो ई गलति मोकिलियो आहे इन करे तव्हां पि प्लीज बदिले करे तव्हां सामान मोकिलियो ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी प्लीज तव्हां केतिरी देरि में मोकिलींदो असांजा महिमान वेठा आहिनि घर ते घर में ऐं तव्हां प्लीज जल्दी खां जल्दी मोकिलण जी कोशिशि कजो थैंक्यू